हेल' नों बारबिनि मेनेजार दा आं नोंनिआव सावमिननि अर्डार खालामदोंमोन बे सावमिना आंनि न' सिमाव खयथायाव मोनहैगोन नों आंनो अन्नानै खोन्था हर आरो बे सावमिननि दामखौ एसे खम ला दे